मूंखे सभिनी खां सुठी पबजी गेम वणंदी आहे हूअ गेम में असां एफ पी पी एस मोड में खेॾी सघंदा आहियूं ऐं उन गेम में ॾाढा ई गेम जा मोड आहिनि लेवललियूं आहिनि जाम कुझु आहे मूंखे हो गेम इने करे वणंदो आहे छो की असां हुन में मलटी प्लेयर ऑप्शन हूंदो आहे मलटी प्लेयर यानि उन में असां पंहिंजे दोस्तनि सां ऑनलाइन गेम खेॾी सघंदा आहियूं ऐं गॾु खेॾी सघंदा आहियूं इन्हीअ करे मूंखे पबजी गेम ॾाढी वणंदी आहे ऐं हुन में ॾाढो मुंहिंजो मनोरंजन थींदो आहे